हलो भैय्या नमस्ते जी मैंने अभी एक ओला बुक किया था ये बीमा कुंज स्टॉप पर जी तो अभी कितना समय लग रहा है आने में जी मैं क्या अभी यहाँ से क्या बीमा कुंज से महाबली तक आ गई हूँ तो मुझे थोड़ा अर्जेन्ट काम था तो मेरे को वहाँ से यहाँ तक आना पड़ा है जी आप मेरी बात समझिए आप प्लीस जल्दी आ जाइए क्योंकि मुझे ना आर टी ओ ऑफिस जाना है जी मुझे अपनी फोटो खिंचवानी है अपना लाइसेंस बनवाना है जो बहुत दिनों से क्या है डिले हो रहा है तो अभी आप को कितना टाइम लग रहा है जी आ जाइए मैं आप का वहीं वेट कर रही हूँ प्लीज़ प्लीस देखिए मैं अर्जेन्ट था इस लिए मैं वहाँ से हटी नहीं तो मैं वहाँ से नहीं हटती मैं जी जी कितना टाइम लग रहा है आप बताएंगे प्लीस क्योंकि मुझे ऑफिस भी निकलना है वहाँ आर टी ओ होते हुए फिर मुझे वापस ऑफिस ही आना है यही बीमा कुंज पर ही आना है मुझे हाँ तो फिर आप आ जाइए ना प्लीस ठीक ओके